एह् जेह्का मौटरसैकल ऐ एह् मतलब मेरा पैशन जन बनी गेदा मिकी मौटरसैकल दे बगैर मेरा दिन शुरू नी होंदा ते ना खतम होंदा एह् मौटरसैकल दियां इत्त होंदियां रौंह्दियां इवेंट बगैरा रेसांं बगैरा होंदियां रौंह्दियां रेसें बगैरा च आ'ऊं कम्म घट्ट भाग लैन्ना कि गी इत्त इ'यां किरना कुरना चक्कर होंदा इवेंट उप्पर आ'ऊं जंदा रौह्न्नां की कि मिकी मौटरसैकल जेह्का ऐ एह्दे इवेंट उप्पर मिकी जाने गी मजा औंदा बंदे दियां अपनी अपनी खुबियां होंदियां मेरी मौटरसैकल चलाने दी खुबी ऐ ते रेसां रुसां बड़ियां कीतियां मैडल मुडल बी जित्ते असें एह्दे च बा मतलब इ'यां जिन्ने इवेंट उप्पर जन्ना इ'न्ना रेसें उप्पर नी जन्नां ऐ आं'ऊ मैडल मुडल बी बड़े जित्ते होर असें रेसां रुसां करियै ते मौटरसैकल इ'यां आ'ऊं आखनां कि जेह्का यूथ ऐ इ'नें बी एह्दे उप्पर औना चाहिदा जेह्का मौटरसैकल बाईकिंग बुईकिंग करनी चााहिदी की कि अगर दिक्खो आ'ऊं तुसें गल्ल सनानां जियां तुस बाईकिंग करा दे तुस नमीं नमीं जगह ऐक्सपलोर करदे ते ऐक्सपलोर करियै तुसें दिक्खना कि हां जी किन्नी किन्नी शैल जियां लद्दाख गै होई गेआ साढ़ी पिछली ट्रिप जेह्की गेई ओह् गेई लद्दाख अस लद्दाख गेदे हे अस ते लद्दाख गे अस उत्थें दिक्खेआ असें इन्नी शैल प्हाडियां इन्नी शैल बादियां ते उत्थैं असेंगी मजा आया कि जाइयै सिद्धी नेही गल्ल ऐ जेह्की ते साढ़े बड़े दोस्त बी जंदे ओत्त नमें दोस्त बी होंदे ओत्त अस किरदे बी ओत्त मौटरसैकल खराब बी होंदा ओत्त कदें टैर पैंचर होऐ दे कदें किश कदें किश अवा मजा जो ऐ इ'नें चीजें च गै ऐ ऐक्सपलोरिंग च ऐक्सपलोर बंदे करदे रौह्ना चाहिदा अग्गें अग्गें अग्गें पिच्छे गे कुदै कुदै ऐक्सपलोरिंग कीती आ'ऊं आ'ऊं दिल्ली बी गेदा मौटरसैकल उप्पर मेरा लम्बा ट्रिप जेेह्का ऐ मौटरसैकल उप्पर एह् आ'ऊं तमिलनाडु धोड़ी लेइयै गेदा अपना मौटरसैकल बड़ा लम्मां ट्रिप हा एह् असें खाने पीने दा सारा खर्चा कीते दा सारें अस गेदे हे छे जने गेदे हे अस छे जने हां ते सारें मौटरसैकल पर सफर कीता असें ते एह् चक्कर ऐ ते मौटरसैकल चलाने असेंई मजा औंदा ते रेसां बी कीतियां असें बड़ियां रेसें च किरे बी रेसां जित्तियां बी पैसे बी थ्होए असेंगी साढ़ै इत्थैं असें फोन औंदे रेसें आस्तै एह् ते ऐ ओह् ते ऐ रेसां अस लीगली करदे ते रेसां साढ़े दोस्त बी करदे साढ़ा सब किश दोस्ते कन्नै गै होंदा अस घूमने गी जंदे तां दोस्त कन्नै जंदे अगर रेसां करदे तां सारे दोस्त कन्नै गै करदे रेसां ऐसी कोई गल्ल नी ऐ कोई बगैर इ'यां इक्कला नेईं जंदा ऐ ते जेह्का बाईकिंग ऐक्सपीरियंस ऐ मेरा एह् बहुत शैल ऐ ते मिकी बाईकिंग शा दूर कोई नेईं करी सकदा ऐ ते बाईकिंग जेह्की ऐ ओह् इ'यां दे इ'यां खुश करुदी मिकी बाईकिंग मौटरसैकल बगैरा चलाना इ'यां कुदै कुदै घूमना जगह जुगह दिक्खनां इ'यां कुदै गे ते दिक्खियां चीजां केह् चक्कर ऐ इ'यां मोटरसैकल चलाई चलाई इ'यां पिट्ठी दर्द बी होई जंदी अवा फ्ही जेह्का मजा ओह् मोटरसैकल चलाने च ऐ ओह् मजा कुसै चीजे च नी ऐ तुस बी चीज ऐ तुस गड्डी चलाई लैओ तुस किश बी करो की कि बाईकिंग च ऐ ओह् मजा ओ्हदे च गै रेसिंग बी कीती असें मौटरसैकल पर जियां तुसें सनाया में असें मैडल बी बड़े जित्ते असें पैसे बी बड़े जित्ते बड्डियां बड्डियां रेसां कीतियां असें भाएं बड्डियां बड्डियां रेसां होन कम्पलीट कीतियां असें बड्डे बड्डे रेसर मोटो जीपी आखदे जिसी रेसर रेसां रुसां असें बड़ियां कीती दियां ओह्दे च बड़े पैसे बी बड़े इनाम बी बड़े जित्ते ओह्दा दर्जा सब थ्होएआ असेंगी बाईकिंग करियै एह् गल्ल ऐ सारी